اردو زبان ایک نہایت ہی خوبصورت شیریں اور وسیع الفاظ رکھنے والی زبان ہے جس کی کسی منفرد خصوصیات ہیں آگے اردو زبان کی چند اہم اور منفرد خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں شیریں نرمی اور لطافت اردو زبان اپنی نرمی تہذیب اور شائستگی کی وجہ سے مشہور ہے گفتگو میں احترام ادب اور پیار کا رنگ نمایاں ہوتا ہے مثلاً آپ جناب حضور مہربانی فرما کر عنایت ہو شکریہ وغیرہ مخطوطات زبان ملی جلی زبان اردو زبان عربی فارسی ترکی ہندی اور سنسکرت جیسی مختلف زبانوں کے الفاظ کو شامل کر کے بنی ہے اسی وجہ سے اس کا لغت بہت وسیع ہے اور اور ہر جذبے کے اظہار کے لیے موزوں الفاظ موجود ہوتے ہیں شاعرانہ زبان اردو زبان کو شاعروں کی زبان بھی کہا جاتا ہے اس میں غزل نظم قطع رباعی وغیرہ جیسے خوبصورت ادبی اوصاف موجود ہیں